नमस्ते नमस्ते जी आप कौन बाेल रहें एक मिनट एक मिनट आइए आदित्य गुप्ता कौन से इस्टैंडर्ड में है अच्छा क्लास एट्थ में अच्छा हाँ हाँ जी आदित्य गुप्ता हाँ बोलिए तो ये आपका कब का कब का जाने का वो है अच्छा जी जी देखिए माफ़ करिएगा पर दिक्कत यह है कि जो आने वाला मंडे और थर्सडे है उस बीच में ये क्या कहते हैं कि ये चार दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट ज़रूरी क्लासेस चलेंगे बच्चों के और बाहर से लोग आ रहे हैं लेने के तो हम नही नहीं वो वो हम वो हम समझ रहे हैं आपकी बातें पर अगर यदि आपका ये ये अगला हफ़्ता मंडे टू थर्सडे नहीं है और अगर ये अगला उसके बाद वाला हफ़्ता में अगर बदल सकता है तो फिर हम आपको इज़ाजत दे सकते हैं पर ये ये हफ़्ता थोड़ा ज़रूरी है हाँ अगला वाला हफ़्ता में आप डाल सकते है पर उसमें आपको करना पड़ेगा आप एक काम करिए आप एक लेटर लिख कर दीजिए अपने बेटे का नाम क्लास क्लास दीजिए और एक बार एक बार सारे टीचर से जितने भी टीचर पढ़ाते हैं उसको टीचर में एक बार उनसे पूछ लीजिए कि कुछ इम्पोर्टेंट मिस नहीं होगा तो ये एक बार सब के तरफ से अगर हाँ है तो दोनों आप आपका और क्या कहते हैं बच्चे के पिता का दोनों का सिग्नेचर चाहिए होगा और वो लेटर मुझे दे दीजिए तो आपको मिल जाएगा परमीशन जी बोलिए हाँ हाँ हाँ हाँ वो तो वो तो चलेगा वैसे तो चलेगा फिर